जेनाकि ट्रैक्टरके ट्रैक्टरके बारेमे जतेक भी बात छै पूर्वमऽ तऽ ट्रैक्टर नहि रहय पहिले तऽ बैलोसँ कोदारिसँ एहिसभसँ जे छै से खेती खलिहान होयत रहय आओर जब ट्रैक्टर एलय तऽ ट्रैक्टर तऽ बहुत एलय स्वराज एलय स्कॉट एलय बहुत ट्रैक्टर एलय जबकि ट्रैक्टरके अभी भी जादा उपयोगी भए रहल छै आओर पहिलुका पूर्वजके जतेक भी बैलसँ होयत रहय ओसभ हलसँ होयत रहय ओसभ चीज आओर कोदारिसँ मेहनत कएकऽ जतेक भी कुछ होयत रहय तऽ ओसभ चीज आदमी जे छै से अब चलि गेला यानी कि इंजनके ओर फिर भी इंजनसँ इतना भाविक नहि छै आदमी थोड़ा टाइमके बचत छै आ भाविक नहि छै भिन्नता तऽ हालाँकि मानल जाए तऽ मशीन इंजनेमऽ यऽ आओर पहिलुकबा जतेक भी कुछ हमर बैलसँ मेहनतसँ होयत रहऽ ओ बहुत बढिआँ चीज यऽ आओर ओ बढिआँ रहत आओर भिन्न जे भिन्नता छै आदमीकऽ थोड़ा बहुत इंजनसँ कुछ नहि कुछ तकनीकीके कारण आबि जैत छै इएहए सभ कहानी ट्रैक्टरमऽ छै